جی بلکل کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پرانے سکوں کو اینٹک سکہ یا ونٹیج سکہ کہہ کر کافی زیادہ قیمت میں خریدتے ہیں اور کچھ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی ہے آپ ان سے سکے وغیرہ لے کر دوسروں کو بیچ کر اسے ذریعہ معاش بھی بنا سکتے ہیں